हैलो हैलो हांजी कु'न बोल्ला दे बस में ठीक आं हांजी बिल्कुल आर्ट्स में हां ग्रैजुएशन करने पौनी पता केह् करना तुसें जि'यां तुसें बाह्रमीं दा औंदा ना रिजल्ट बाह्रमीं रिजल्ट दे बाद तुसें कोई बी कालेज बिच ना अच्छे कालेज च ऐडमिस्शन लैनी पैह्लें सारे कोला पैह्लें फ्ही अजकल ते चलो ऐन्नईपी बी इंट्रोड्यूस होई दा ना कालजें च ओह्दे बिच तुसें बड़े सारे आप्शन जेह्ड़े ना ओह् दिंदे कालेज आह्ले ठीक ऐ पर तुस जेह्ड़े अपने मनमर्जी कन्नै सब्जैक्ट जेह्ड़े चुनी सकदे ओ ओह्दे बाद तुस दिक्खो की तुं'दा केह्ड़े सब्जैक्ट बिच मता इंटरैस्ट ऐ जि'यां बड़े सारे सब्जैक्ट होंदे अजकल जि'यां फिजिकल ऐजुकेशन दा बी बड़ा ओह्दे बाद तुस दिक्खो कि तुं'दा केह्ड़े सब्जैक्ट बिच मता इंटरैस्ट ऐ जि'यां बड़े सारे सब्जैक्ट होंदे अजकल जियां फिजिकल ऐजुकेशन दा बी बड़ा और तुस बी ऐड दा पेपर बी अगर तुस मतलब करदे ओ ठीक ऐ एह्दे बाद तुस फिजिकल ऐजुकेशन पढ़ियै बी बी ऐड करी सकदे ओ तुस फिजिकल ऐजुकेशन टीचर बी बनी सकदे ओ और अगर तुस कोई नैट्ट क्वालीफाई करदे ओ ते तुस प्रोफैसर बी बनी सकदे ओ लैक्चरर बनी सकदे ओ कालेज बीच फिजिकल ऐजुकेशन दे ठीक ऐ हां बिलकुल क्यूंकि बैंकिंग सैक्टर बिच ना उद्धर कोई आप्शन निं दिंदे हैन तुसें ई तुसें जेह्ड़ा ऐ तुसें कामर्स कोई कीता होने चाहिदा जां तुसे मैथेमैटिक्स च पास होने चाहिदे ऐसा किश नेईं ऐ तुस आर्टस करियै आर्टस करियै क्योंकि तुस आर्टस बिच मैथ लेई सकदे ओ ठीक ऐ मैथ दा आप्शन थुआढे कोल होंदा ऐ ते तुसें तुस मैथ पढ़ियै जेह्ड़ा ऐ तुस बैंक दा पेपर बी क्वालीफाई करी सकदे ओ किश पेपर बाह्रमीं दे बाद होंदे किश पेपर होंदे न उ'दे ग्रैजुएशन दे बाद होंदे अजकल बैंकें दे पेपर निकलदे ना ओह् सिर्फ इक पेपर क्वालीफाई करने आस्तै आखदे न और अगर तुस अपनी पढ़ाई कन्नै कन्नै थोह्ड़ी जनरल नालेज रखदे ओ थोह्ड़ा रीजनिंग बगैरा करदे ओ तुस बैंकिंग सैक्टर बिच जाई सकदे ओ पता ओह्दे बिच ना ओह्दे बिच कोई तुस आक्खो सब्जैक्ट दी कोई ओ निं ऐ कि अग्गे तुसें अकाऊंटस पढ़े दा होऐ हां तुसें स्पैशल सब्जैक्ट पढ़ने दी लोड़ निं ऐ हां बिल्कुल लोड़ निं ऐ इक तुस बैंकिंग सैक्टर बिच बी जाई सकदे ओ और अगर तुस जि'यां मन्नी लाओ तुस डोगरी पढ़दे ओ ठीक ऐ साढ़ा साढ़ी ते मदर मदर लैंग्वेज जिसी मदर भाशा जिसी आखने आं ओह् साढ़ी डोगरी ऐ तुस डोगरी बिच करी सकदे ओ डोगरी दी तुस ऐम्म ए करी सकदे ओ नैट्ट क्वालीफाई करी सकदे ओ और तुस पीऐच्चडी करी सकदे ओ डोगरी बिच जि'यां जम्मू कश्मीर दा बी करांदे न पीऐच्चडी तुस शिमला हिमाचल प्रदेश दा बी डोगरी दा बड़ा बड़ा जैदा स्कोप ऐ तुस उत्थुआं बी जेह्ड़ी ऐ हां पीऐच्चडी बड़ी अच्छी करोआंदे शिमला यूनिवर्सिटी च तुस उद्धरूं बी करी सकदे ओ थुआढ़े कोल बंदे कोल बड़े जैदा आप्शन आई जंदे मिकी लगदा के अज्ज आर्ट्स इक अच्छा सब्जैक्ट ऐ और तुस एह्दे इस्सी पढ़ियै तुस कुसै बी सैक्टर बिच जाई सकदे ओ बस बट तुसें सिर्फ इन्ना पता होना चाहिदा कि तुं'दा इंटरैस्ट केह्ड़ी चीज बिच ऐ ठीक ऐ हां करियर आप्शन ते बड़े न इदे च इसलै सब तों बड्डा करियर आप्शन ते तुं'दा एह् ई ऐ ना ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिस आह्ला और मैक्सिमम तुसें तुसें नोट कीता होना कि जेह्ड़े एह् जंदे ना ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिस च जि'यां आईएऐस जंदे साढ़े एह् मैक्सिमम आर्ट्स दे बच्चे जंदे मैक्सिमम हां आर्ट्स दे गै बच्चे हून तुस मिकी सनाओ की तुं'दा केह्दे बिच इंटरैस्ट ऐ और तुस अग्गें केह् करना चाह्नदे ओ ते में थोह्ड़ा तुसें

हां आर्ट्स बड़े अच्छे बहुत जैदा हां की जे अजकल साढ़े कालेज ना जेह्ड़े अजकल बड़े अच्छे आप्शन दिया दे बच्चें गी बड़े अच्छे अच्छे सब्जैक्ट दे कोम्बिनेशन दिया दे ओह् मिकी लगदा कि बड़े सारा बच्चें गी ना बड़ा जैदा हून जेह्ड़ा आने आह्ला टाइम बिच ना आने आह्ला समां बिच बड़ा जैदा फायदा होना बच्चें गी ते करियर आप्शन बधने और इयां बी साढ़ी जेह्ड़ी आर्थक बवस्था ऐ साढ़ी इंडिया दी भारत दी ओह् बड़ी बधा दी ऐ मिकी लगदा आने आह्ले टाइम च बड़ा जैदा स्कोप होई जाना ते अगर कोई बच्चा मेह्नत करियै पढ़ै कन्नै आने आह्ले समें बिच ओह् एह्दे बिच कामयाब होई सकदा ऐ बड़ा स्कोप ऐ बस जो इक इक गल्ल में आखना चाह्गी कि जो करो दिल कन्नै करो अच्छे शा अच्छे कन्नै करो तुंदा जरूर अच्छा रिजल्ट औंदा ऐ फ्ही जरूर औंदा ऐ हांजी कोई गल्ल निं कुसै टाइम बी तुसें जरूरत होऐ तुस पुच्छी सकदे ओ कोई ओह् निं ऐ ठीक ऐ हां चलो भगोआन राजी रक्खै